ہیلو جی سبزی والے بول رہے ہیں جی ہمیں گاجر چاہیے اور ایک ایک کلو اور ایک کلو ٹماٹر ایک ایک کلو آلو اور ہری مٹر ہوگی آپ کے پاس اور اور گوبھی بھی چاہیے گوبھی سب یہ گاجر کا کیا ریٹ ہے ٹماٹر اوہ آلو کیا حساب ہے اچھا اور یہ گوبھی کا کیا حساب ہوگا کچھ زیادہ نہیں مہنگی ہے چلیے اچھا وہ گُنجنائش آپ نکال کے دیے دیجیے گا ٹھیک ہے اور یہ ہری مٹر بھی ہم کو چاہیے وہ بھی دیجیے جی ایک کلو ہر جی سب کچھ ہم کو ایک کلو چاہیے اور سب فریش ہونا چاہیے فریش فریش جی نہیں ہم وہیں پہ آئیں گے ہم فریشنیس اُس کی چیک کریں گے وہاں پہ فریش ہے کہ نہیں ہے ہم کو فریش چاہیے بھائی جی ہم ابھی ابھی کہیے تو ابھی آ جائیں کیونکہ ہمیں دوپہر میں کام ہے ہاں کیونکہ ہم کو فریش چاہیے تو صُبح ہی صُبح فریش ملے گا شاید تو پھر ٹھیک ہے ہم آتے ہیں جی صُبح میں آتے ہیں